हा मां डांस प्रतियोगिता में भाॻु वरितो हुयो जॾ्हिं मां इस्कूल में पढ़ंदी हुयमि तॾहिं मां हिकिड़ी बार चौथी कलास में डांस में भाॻु वरितो त मुंहिंजी ॾाढी सरहाना थी वरी उन खां पोइ मां वरी ॿी डांस में भाॻु वरितो वरी मूंखे प्रतियोगिता में इनाम मिलियो इन्हीअ जे करे मां डांस में हिकु ॿ बार न इलाही वधीक बार डांस में प्रतियोगिता में भाॻु वरितो आहे